اگر ہم نوزائیدہ بچے کے لیے اس کے پہلے سال کے دوران رسومات کی بات کریں تو ہندوستانی تہذیبوں میں بہت سارے رسومات ہیں جن میں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اس کے چھٹے دن بچے کی بچے کے بچے کی چھٹی کی جاتی ہے جس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور عام طور پر اس دن بچوں کے بال منڈوائے جاتے ہیں پھر سوا مہینہ کیا جاتا ہے سوا مہینہ میں بھی یہی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور خوشی منایا جاتا ہے اور اس میں بچوں کو تحفے تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں جو رشتےدار وغیرہ آتے ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ لے کے آتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو ساتویں دن عموماً عام طور پر ساتویں دن بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے اگر لڑکا ہوا تو اس کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی ہوئی تو اس کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیے جاتے ہیں اور عام رشتے داروں وغیرہ کو دعوت دی جاتی ہے وہ آتے ہیں ساتھ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں یا پھر نہیں ہوا تو گوشت وغیرہ بانٹ دیتے ہیں یہ سارے رسومات جو ہیں عام طور پر نئے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کے پہلے سال میں کیے جاتے ہیں